एह् जेह्ड़ा प्रोडक्ट ऐ मिकी बड़ा शैल लग्गेआ जे जे में सोचे दा हा एह्दे बारे च ओह् सारे ठीक गल्लां न ते मेरे आस्तै काफी यूस्फुल ऐ एह् प्रोडक्ट